हैल्लो बोल्लो कौन बोल्ला दा हां जी बच्चा ओवरडेट साबन नी होंदा उ'दी डेट पढ़ने औंदी तुगी पैह्लै पढ़ी तुस डेट किन्नी डेट लखोई ओ साबन दी डेट साबन दी डेट पढ़ी लै पुत्तर भला डेट केह् होऐ डेट केह् होऐ नि कोई गल्ल नी पुत्तर इय्यां नी करदे गुस्सा नी करदे गल्लां छोटी छोटी गल्ला गुस्सा नि होंदा किन्ने दा साबन था ओ दिक्खयो तुसैं इय्यां करना साबन लेइयै साढ़ी दुकान उप्परा अस कोम्पनी गी कम्प्लेन करगे पैह्ले डेट पढ़ो ना उस दिन मैं नमीं पेटी लेइयै आया साबन उ'दे चा खराब कि'यां निकले या उ'दी डेट दिक्खां उप्पर किन्नी ऐ चल ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ते कोई गल्ल नी मैं कोम्पनी इस्सी बापस करियै ना कम्प्लेन करगा पिच्छे दुकाना पर पिच्छे दुकाने आह्ले पुच्छी लाओ ना भाई अगर तुसैं ओवर डेट समान बेचना गै ते साढ़ी दुकाने बदनाम करने असें ई की दित्ता एह् ठीक ऐ ना मैं उं'दे हा बापस ते तुस अपने तुस अपने पैसे बापस लेई लैओ कोई नराजगी नी करनी ग्राके कन्नै दुकानदार नी नराज इं'दे कुसे ग्राके ते तुस साढ़े परमानेंट ग्राक ओ परमानेंट साढ़ी दुकाना पर औंदे ओ इस वास्तै एह् गुस्सा नी करना चाहिदा ठीक ऐ ठीक ऐ अपना ठीक ऐ अपना साबन लेइयै ओयो तुसें अस कम्प्लेन पागे अग्गै थोआढ़ी ते थोआढ़ी शिकायत करियै अग्गै अगर वा साबन पिच्छुआं तुसें दूआ साबन देई ओड़गे कोई चक्कर नेईं ऐ दुकाना पर केह् पता लगगा